गोंयान अशी खूब तरेची आवटडोर एक्टिविटीज आहा जे ट्युरिस्ट येवन गोंयान करपाक शकता जशें की वॉटर स्पोर्ट्स तितूर आसा पॅरास्लायडींग जॅट्स स्कींग वॉटर सर्फींग बनाना बोट रायड्स स्कुबा डायविंग एंड स्नोरींग दुसरें जावन आसा ट्रेकींग एंड हायकिंग दूदसागर वॉटरफॉल मागीर वेस्टर्न घाट्स ट्रॅकींग मावंटन बायकींग सफ वायल्ड लायफ सफारी कोतिगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी मागीर बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी कॅम कॅम्पिंग कनोइंग एंड कायाकिंग रॉक क्लायबींग एंड रॅपलींग कायट सर्फींग अश्यो खूब तरेच्यो एक्टिविटीज आसात ज्यो ट्युरिस्ट येवन गोंयान करपाक शकता